آپ کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہنے والے طالب علم ہیں اور آپ کو کھانا پکانے کی ضروریات کے لیے گیس سلنڈر بک احساس کرنے کی ضرورت ہے سپوز کریں کہ آپ کو اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ کے لیے گیس سلنڈر بک کرنے کی ضرورت ہے گیس ایجنسی کو کال کریں اور اپنا کنزیومر آئی ڈی اور ڈیلیوری ایڈریس فراہم کریں فوری پروسیسنگ کی درخواست کریں اور ڈیلیوری کی تفصیلات کی تصدیق کریں بھائی میرے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور ہم طالب علم ہیں تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے نام کی بک نہیں بنتی تب تک شادی نہیں ہوتی اس میں کرتے کیا ہیں ایک چھوٹا سلنڈر آتا ہے پانچ دس کلو پانچ کلو کا اس سے کام چلا لیتے ہیں جو طالب علم ہیں باقی یہ ہے کہ جو والدین ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ آپ آ جائیں اور ایک کتاب کمپنی سے ہمیں بنوا دیں ایجنسی کو کال کریں وہ اپنا کنزیومر آئی ڈی اور ڈیلیوری ایڈریس فراہم کریں گے جس کے ہم اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اس سے پھر یہ ہوگا کہ فوری پروسیسنگ کی درخواست کریں گے اور ڈلیوری کی تفصیلات کی بھی تصدیق کریں گے بس یہی اس میں کرنا ہوگا اور باقی تو اب یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اب جو ہے جو اپارٹمنٹ اچھی کالونیاں ہیں وہاں سبھی اپارٹمنٹ میں گیس پائپ لائن بچھا دی گئی اور جتنے بھی کچن ہیں اب تو سب میں میٹر لگے ہوئے ہیں جتنا جلاؤ جتنا یوز کرو وہ اپارٹمنٹ کے بل میں آتا ہے لگ کے جو رینٹ پہ ہیں اسی میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور باقی اس کے بعد اگر جب تک ہماری کتاب نہیں بنتی تب تک تو ہم اپنا اس پانچ کلو والے سلنڈر سے اپنا کام چلاتے ہیں